अलग अलग तरीके दा पेंटिंगां डिफ्रैंट टैकनीकस डिफ्रैंट टैकनीक एह ऐ कि अज्ज कल दी पेंटिंग करनी अलग अलग चीजां हर इक चीज़ ऐ ऐ जियां कि पेंटिंग करने दा एह् ऐ कि अलग पैंसल ऐ पैंसल शेप अलग ऐ ओह्दा स्क्रैच अलग ऐ स्कैच कलर अलग करेओन कलर अलग होई जंदे वाटर कलर अलग होई जंदे स्कैच कलर मार्कर हाई लाईटर बगैरा अज्ज कल सब टैकनीक ऐ अलग अलग तरीका ऐ पेंटिंग दा मतलब कि पेंटिंग दे बनाने दे तरीके बड़े बड़े तरीके न जियां कि कोई स्कैच बनाना होए ओह्दा अलग अज्ज कल दी अज्ज कल आनलाइन बी सब कुछ लब्भी जंदा ऐ कि हां अज्ज एह्कड़ी पेंटिंग बनाई दी एह्कड़ी टैकनीक कन्नै बनाई जंदी ऐ एह्कड़ी एह्कड़ी पेंटिंग यूट्यूब उप्पर अलग तरीके कन्नै दस्सी जानी इ'यां अक्खां टू अक्खां दिक्खना ओह् अलग मतलब कि लब्भनी कि एह् तरीका ऐ पेंटिंग दा अलग अलग टैकनीकां एह् न स्कैच कलर मतलब अलग होई गे कोई बी ओह् बनाना होऐ मूर्ती बनानी होऐ ओह्दे च ओह् आंदा पेंट बनाना होऐ ओह्दे बिच्च वाटर कलर ओह् करी जांदे न बाह्र दी करी जांदे शेडिंग वाटर कलर कन्नै फिर होर स्कैच्च कलर हाई लाईनिंग बास्तै कम्म आंदे हाई लाईटर उप्पर हाई लाईट करने बास्तै कम्म आंदा अलग अलग तरीका ऐ पेंटिंग करने दा अलग अलग चीजां बी हैन न जेह्ड़े पैह्ले जमान्ने च हैनी ही होंदियां हून साढ़ी बारी हर इक चीज़ ऐ शैल पेंटिंग होई जंदी ऐ ओह्दे कन्नै हर इर चीज़ बस पेंटिंग बनाने आनी चाहिदी ऐ अलग अलग तरीका ते है ऐ ओह् जेह्ड़ा चीज़ां न अलग अलग ओह्दे यूस करने दा बी अलग अलग ओह् ऐ उसी कि'यां कु'त्थे केह् चीज़ इस्तमाल करनी कु'त्थें केह् चीज़ नेईं उब्बी पता होना चाहिदा कि हां कि एह्कड़ी चीज़ मार्कर ऐ इत्थें यूस करना ऐ ते स्कैच कलर कि'यां करदे जियां कि स्कैच कलर ब्लैक स्कैच कलर आउट लाईनिंग बिच्च कम्म आंदा एह् सारें गी पता ऐ कि आउट लाईनर बिच्च ब्लैक कलर कम्म आंदा गै आंदा ऐ हाई लाईटर उप्पर वाटर कलर जियां अज्जकल आनलाइन बी सब किश पता चली जंदा आनलाइन प्रिंट कड़ां कि इ'यां पेंटिंग इ'यां बनानी ऐ फिर यूट्यूब उप्पर बी दसदे न कि हां एह् चीज़ इ'यां करनी ऐ अलग अलग तरीका ऐ अज्ज कल दा पैह्लें दा तरीका अलग ऐ हून दा तरीक अलग ऐ होर बी तरीके न जेह्ड़े सानूं पता निं हैन पेंटिग दे बट लेकिन जिन्ने पता ऐ में बोल्लां दी आं ते सानूं ते अज्ज तक एह् ही पता ऐ कि स्कैच कलर होई गे शेप आह्ली पैंसल ओह् बक्खरी होई गेई लाईट आह्ली पैंसल अलग होई जंदी ऐ फिर लाइट स्कैच कलर कि'त्थें कि'यां दो तिन्न किसम दे स्कैच कलर होंदे करेआन कलर सिंपल च आई जंदे थोह्ड़े फिर वाटर कलर मतलब पानी आह्ले जो पानी कन्नै ओह् करदे न पानी आह्ला कम्म करदे न पानी आह्ला लेखा होर जिन्ना सानूं पता हा इन्ना में दस्सेआ लेकिन होर बी बड़े न अलग अलग तरीके न पेंटिंग दे पेंटिंग बनाने दे जेह्ड़े कम्म आंदे न पान एह् ही ऐ कि जियां दस्सेआ लेकिन अजें बी होर बी चीजां होनियां जेह्ड़ियां सानूं पता निं जेह्ड़ी मतलब कि पेंटिंग दे तरीके ते अलग अलग न लेकिन ओह्दे यूस करने दा तरीका बी अलग अलग न अलग अलग टैकनीक होंदियां न एह्दियां पेंटिं अलग अलग तरीका ऐ इं'दा अलग स्कैच शेप अलग लाईट पैंसल अलग होंदी पेंटिंग करने आह्ली किन्नियां चीज़ां यूस होंदियां ओह्दे बिच्च स्कैच कलर होर करेआन कलर हाई लाईटर मार्कर बाह्रों प्रिंट आउट कढाओ मूर्तियां बनानियां किसे दियां फिर आटोग्राफ बनाना किसे दा फोटोग्राफ बनाना एह् चीज़ बनानी ओह् बनानी सब किश कम्म आंदियां न एह् पेंटिंग च अलग अलग एह्दे अलग अलग तरीके न जिन्ने में दस्से इन्ने हैन न जिन्ने मतलब कि जिन्ने मिगी पता में दस्सी ओड़े कुछ ऐसे बी अलग अलग तरीके होने जेह्ड़े अज्ज तक सानूं पता बी हैनी ऐ पता होग कुछ नेईं पता होंदा कुछ पता होंदे न पैह्ले पैह्ले जमान्ने च कुछ होर हा हून साढ़े जमान्ने च पैह्लें इन्नियां पेंटिंगां कु'न बनांदा हा हून ते अज्जकल दे बच्चें गी हर इक गी शौंक होंदा कि पेंटिंग बनानी अलग अलग तरीके कन्नै एह्कड़े कलर कन्नै एह्कड़ी बनानी एह्कड़े कलर कन्नै एह्कड़ी होर एहकड़े कन्नै एह्कड़ी अलग अलग तरीके न अलग अलग चीजां न अलग अलग चीज च इस्तमाल होंदे न इं'दा सब दा अपना अपना अलग अलग ओह् होंदा कि एह्कड़े च केह् होना पता होंदा सब यूट्यूब उप्पर बच्चे दिखदे न अज्ज कल दे